हँ कहू की हमरा दोकान मे हर तरह के मिठाइ छै अहाँके की लेबअ के अछि कोन सा मिठाइ हँ रसगुल्ला के दाम छै दू सए रूपे किलो बालूशाही दू सए बीस के आओर की लेबअ के अछि बताशा बताशा मिलै छै पचास के पौआ आओर लड्डू दस रुपए सए मो मोतीचूर के लड्डू हँ छै ओ सए रुपए किलो ई छै ठीक है

हँ हँ हँ अच्छा कुल मिलाक अहाँके भेल तीन हजार रूपैआ हँ नहि नहि अखने कनिक दऽ दिअ बेना तऽ हम बुझि जायब ने की अहाँ हमरा सँ लेब आओर बाकी रूपैआ बाद मे जखन समान फेर देब तखन तुरंत बाॅंकी रूपैआ दऽ देब हँ हँ हँ हँ से भेट जायत अहाँ जतेक लेब जखन लेब तखन भेट जायत हँ बहुत बड़ा होलसेलर छै हँ जखन जते लेबे के सब मिल जायत हँ हँ आराम सँ कै लेल हँ हँ अहाँ जखन अहाँके जखन जे लेबऽ के होयत बस ऑर्डर देब टाइम पर हमरा रूपैआ मिल जायत बस अहाँ जखन जे कहब फट सँ दऽ देब हँ भऽ जेतै डिस्काउंट मतलब हँ जादा लेबै तऽ भऽ जैत डिस्काउंट ठीक छै कऽ देब डिस्काउंट हँ हँ ठीक छै ठीक